ईअं त तमामु पहिरियों मूं घणे ई कंसट में पाटिसिपेट कयो ॿुधो बि आहे पर जेको गायक मां वेझिराई में ॿुधो उहो हुओ मोहित लालवानी सिंधी सिंगर इंडियन आइडल में सोनी जे इंडियन आइडल टेस्ट में फस्ट बि आहियो हुओ ऐं तमामु सुठा गीत गायईं सिंधी लाॾा सिंधी भॼन हिंदी बि गाना गाई ऐं मूंखे ॾाढो वणियो हिनजे अलावा असांजे हिते दिल्ली में पिंकी मेदासानी बि आई हुई जेका चयो वञे त बॉलीवुड सिंगर बि आहे ऐं तमामु सुठा प्रोग्राम कंदी आहे ऐं उनखे बि असां ॿुधो तमामु सुठा हूअं त गीत लॻिया ऐं छा चइजे त पब्लिक त एतिरी ख़ुश थी उन्हनि खे गीतनि मां त गॾु अची डांस करणु लॻी मूंखे इहो अनुभव तमामु सुठो लॻियो ऐं ईअं असां सिंगर ॿुधंदा रहूं त तमामु सुठो लॻंदो हा पुराने गायकनि में मूंखे किशोर कुमार ॾाढो पसंदि हुओ पर कॾहिं कोई मौको मिलियो कोनि त मां किशोर कुमार जो कानो के कंसट में आमू साम्हूं वेही करे ॿुधा इच्छा हुई पर इच्छा पुरी कोनि थी हाणे ॾिसूं सोनू निगम आहे सोनू निगम खे गॾु वेई करे ॿुधण जो ॾाढो शौक़ु आहे प हाणे ओ कॾहिं शौक़ु पुरो थींदो इहो ख़बर न आहे